फुलां गुलाब आसात मागीर झेंडुचीं फुलां आसा रोझां आसा आनीक बुके बी जाय जाल्यार तसलीं फुलां आसात सनफ्लावर गुलाब सगळें आसात तुमका कितें जाय हय हय

रोझां तुमका जाय तशें माळी करून जाय जाल्यार तुमका माळी करून मेळटल्यो बेश्टी मेकळीत जाय जाल्यार मेकळी खोटल्यान असी मेळटली तुमका कशीं जाय तशीं बरें बरें माळी करून मात्शीं म्हारग पडटली बरें बरें आं आनी डिलिवरी कितें बरें बरें बरें आमी हाडून दितात तुमचे कडेन माळी करून दितां आनी गुलाब ते बायलांक दिवपाची न्ही किलो शंबर रुपयान किलो तुमका चड जाय जाल्यार म्हणटगर मातशी सवाय धरतात आमी तुमका भिनाकात तुमी आनी आमी तुमचे घरा कडेन हाडून पावयता आनीक रोझां कसलीं जाय हयडुळीं केसरी बरें बरें दोनूय मिक्स करता आनी करतात माळी हां बरें आनी तुमचे घरा कडेन हाडून पावयतात तुमका आनी हें कर तेन्नात तुमी मागीर पयशे तेन्नात दियात मागीर घरा कडेन घेवून येतात पळय हय हय आमी मनीस धाडटात तेंचे कडेन तुमी ते पयशे धाडून दियात तेंचे कडेन आनी हें करतां बरें बरें आं